हांव पेंटींग करपाक कितें पयलीं पेंटींग करतलें तें मोतीन चित्तां आनी मागीर पेंटींग करूंक सुर सुरवात करता म्हाका पेंटींग करपाक चडान चड म्हटल्यार चाळीस मिनटां अशीं लागतात आनी की पेंटींग करता आसतना हांव म्हजें सारकें ध्यान मन सारकें म्हज्या पेंटिंगाचेर दवरता आनी तशें करून म्हजें पेंटींग कंप्लीट करता